आथिखालाव ससेल मेदिया बा निउस मेदियाफ्राव जायगानि रादाबफ्रा गोबां जायगा मोनो दा नोंगौ आथिखालाव ससेल मेदिया फैनाय लोगो लोगो गोबां पर्टेल निउस नेसनेल निउस बेबायदि रादाब बिजोंफ्राव जोबोद एक्टिब जानायखौ नुनो मोन्दों समाजाव जायखिजाया फिसा फिसौ जाथाइनिफ्राय लानानै गिदिरसिम जायखिजायानो जाथाइफ्रानो मेदियायाव फैनायखौ आथिखालाव नुनो मोनोसै दा बेफोर जोबोरैनो जोंनि जायगानि जि जाथाइफोर बेखौ गासै रायजोफ्रा राजाफ्रानो मिथिनो मोनो ओनसोलाव जोंनि जायगायाव मा मा जाथाइफोर जाफ्लेबाय थादों बेफोर जाथाइफोरखौ जोङो मेदियानि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो आथिखालाव फिसा फिसा प्रग्राम हाबाफारि लानायफोरखौबो ससेल मेदिया बा निउस मेदियाफ्राव सेबखांनाय जायो दिन्थिनाय जायो बेफोरनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनाय जायो रायजो राजाफोरनो सुबुंफोरनो मिथि होनाय जायो बेखायनो आथिखालाव गोबां बेबायदि पर्टेल निउसफोर थानायनि खार'नाव जोंनि ओनसोलाव जानाय फिसा फिसा जाथाइफोर फिसा फिसा प्रग्रामफोर हाबाफारिफोर आरो जायखिजाया रोखोमनि जोंनि हाबाफारिफ्रा मेहेर गोनाङै बा मिथि जानाय जायो दा आं सानो मेदियायाव जोंनि ओनसोलनि रादाबफ्रा थोजासे बिबांनि जायगा मोन्दों होन्नानै आङो सानो दा बेफोरनि गेजेराव आथिखालाव समाजाव दोहोरोमारि राजखान्थियारि रांखान्थियारि आबाद बिथिङावनो जा फालांगियावनो जा गोबां जोंनि गेजराव ससेल मेदिया बा रादाबफ्राव जोङो ओंखारनायखौ नुनो मोनो जोंनि सामफ्रोमबोनि थांना थानायाव बियो जोबोरैनो गोनां मेदियाआ दा मेदियानि गेजेरजोंनो जोङो ओनसोलाव जानाय मोनफा मोनफा हाबाफारिफोरखौ जाथाइफोरखौ जोङो खौरां मोन्नो हायो जोङो सानफ्रोमबो आखाइआव मबाइल दैनाय लोगो लोगो जोङो फुंनिफ्रायनो रादाब बिलाइआव होन मबाइल फनाव होन जोङो गासै रादाबफोरखौ ओनसोलनि रादाबफोरखौ मोजां गाज्रि जाथाइफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालाव पर्टेल निउसफोर बांनायनि खार'नाव जोंनि खना खनला गामि गांखंफोराव मा गोग्लैसोनाय जायगाफ्रावबो जोङो बेफोर जायगानिफ्रायबो गोबां रादाबफोरखौ जों मोन्नो हायो बेखायनो ससेल मेदिया बा रादाब बिजोंफ्राव जोंनि ओनसोलनि गासै फिसा फिसौ जाथाइफ्रानो रादाब बा मेदियायाव जायगा मोनो दा माखासे जाथाइफोर माखासे रादाबफोर दङ जाय रादाबानाखि निउसआव मेदियायाव फकास जायाखै बा नुजायाखै दा बेफोर रादाबफ्रानो जाहैबाय जोंनियाव ओनसोलाव जौगाखांनायनि थाखाय बेसेबां सरकारनिफ्राय रां थाका फैसा बेसेबां मा मा जौगाथाइनि हाबाफारि जाखो लाखो बेसेबां रांनि सेंसन जाखो दा डेभ्लपमेन्टनि थाखाय लामा दालां बा फरायसालि लुनायनि थाखाय आबादारिफोरनि थाखाय दा गैजारोङै सुबुंफोरनि थाखाय जोङो माबायदि रांखान्थि अनसुंथाइ रांखान्थि मदद जौगालु हाबाफारिनि थाखाय माबायदि रां बावजा लादों बाजेट खालामदों बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि आथिखालनि जे फोसावनाय मेदिया बेफ्राव जोङो नुनो मोना दा

जोङो नुनो मोनो आथिखालाव सावस्रि बिथिङावबो जोङो बेबायदि सरकारनि लानाय थांखि आरो लानांगौ सुबुंफोरनो नांगौ रोखोमनि सावस्रिनि जोथोनफोरखौबो जोङो मेदियानि गेजेरजों खम फोसावनाय नुनो मोनो जोङो देहाखौ माबोरै लाखिनांगौ जोङो देहाखौ माबोरै फाहामथाय होनांगौ माबे बेमारा आथिखालाव साग्लोबलारनो हमदों मा खार'नाव साग्लोबसारदों बेफोर बिथिंखौ नाथाय एसे थालांनाय नुनो मोन्दों दा बेफोरखौ नोजोर होयोबा आथिखालाव जोङो मेदिया मेदियायाव बेफोर बिथिंखौ लाबोनानै जुदि खामानि मावोब्ला समाजाव जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव आरोबाव बांसिन सांग्रांथि होनो हागोन आरो आथिखालाव जाफ्लाइबाय थानाय उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय फेग्रा मुवा बाहायनाय बेफोरखौ सरकारा गोख्रों राहा लानानै होब्थादोंब्लाबो नाथाय बेफोरखौ आबुङै जाफुंजोबाखै बेफोरखौ खना खनला गामि गांखंफ्राव बा नोगोर सोहोरफ्रावबो स्रोदयै हाबा होखोमानाय बेफोरखौ दाबो जोबलाङाखै होन्नानै जोङो बुंनो हायो मानो होन्नानै बुङोब्ला गोबां बिथिङावनो जों इलिगेलै नंखाय जोनोमनि फोरमान बिलाइ दिन्थिनानै जोङो बेफोरबायदि हाबा होनाय खान्थिफ्रा सोलि खोमायो बेखायनो समाजाव जेब्लानाखि बेफोरबायदि मेदियानि गेजेरजों गासै जाथाइफोरखौ स्रांआव लाबोनो हागोन बा आयेन बायदियै नांगौ रोखोमनि सरकारा साजा होगोन दा बेफोरखौ मेदियानि गेजेरजों जेब्ला गेबेङै बा गुवारै फोसावनो हागोन अब्लासो सुबुं समाजनिफ्राय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय फेग्रा मुवा बाहायनाय बेफोरो अरायथानि थाखाय गैया जागोन दा मेदियानि फोसावनांगौ थालांनाय बाथ्राफ्रा बेनो जोंनि माखासे रांखान्थि रांबावजा सरकारनि जौगाथाइनि थाखाय जि बाजेटफोर बेखौ पाब्लिकलि गुवारै फोसावनाय जायाखै आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय फेग्रा मुवा मुवा बेसाद लानाय बेफोरनि सायाव मेदियाफ्राव बांद्राय सेबखांजानायखौ नुनो मोनाखै दा बांसिनै सेबांजादों बा फोसावजादों होन्नानै बुङोब्ला जोङो फिसा फिसा बिदिनो राजखान्थियारि समाजारि दोहोरोमनि बिथिंनि माखासे बांसिन मेदियाफ्राव रादाबफ्रा ओंखारो बेखौ नुनो मोन्दों